जूनागढ़ ज़िले में त घणा पकवान घणी खाइण पीअण जो चीज़ूं जेके आहिनि उहा प्रख्यात आहिनि उन मां मां तव्हांखे कुझु चीज़ूं ॿुधायां थो जे जूनागढ़ ज़िले में हिते साईं गाठिया थींदा आहिनि जेके वणेला गाठिया चइबा आहिनि जेके बेसण वठण में ईंदा आहिनि हिकु ख़ासि कारीगरी आ्हे हिकु कला आहे हो गाठिया ठाहिण जी जीअं हथ सां उन खे वणे करे गाठिया ईअं लंबा लंबा ठाहिण में ईंदा आहिनि ॿी तरह जा पापड़ बि ठाहिण में ईंदा आहिनि ॿिन्हनि खे गठिया रमण में ईंदो आहे पोइ उन खे तेल में तरणु ईंदो आहे तरे करे ओॾीमहिल जो पाण खाऊं था त उन जो जेको सवादु हूंदो आहे उहो ॾाढो लाजवाब हो सवादु हूंदो आहे उन सां गॾु सलाड थींदो आहे कचे पपइये जो ऐं गजरुनि जो बीट जो उन सां गॾु सलाद खाइण में ईंदो आहे या तरियल मिर्च खाइण में ईंदा आहिनि उन सां गॾु उन सां गॾु ॿी हिकु साई चटिणी ठहंदी आहे कोथमीर जी उहो बि उन सां गॾु खाइण में ईंदी आहे त हुन जो टेस्ट ॾाढो लाजवाब थींदो आहे ॿिया हितां जा असांजा पॉपुलर आहिनि जेके उहो हिकु पकौड़ा अनेक ज़ाति जा पकौड़ा हिते ठाहिण में ईंदा आहिनि जीअं की आलूअ जा पकौड़ा मिर्च जा पकोड़ा मैथीअ जा पकोड़ा टमाटर जा पकौड़ा अनेक ज़ाति जा पकौड़ा हिते ठाहिण में ईंदा आहिनि असांजे जूनागढ़ ज़िले में ऐं ॾाढा प्रख्यात आहिनि उन जी बि हिकु चटिणी थींदी आ ॻाढ़े कलरु जी उहो उन पकौड़नि मां ई ऐं मिर्चनि मां लींबूअ मां उन मां ठाहिण में ईंदी आहे हुन पकौड़े सां गॾु उहा खाइण जी हूंदी आहे ॾाढो बढ़िया टेस्ट हूंदो आहे ॿिया हितां जा प्रख्यात आहे शयूं सभु असांजा सिंधियुनि जा दाल पकवान दाल पकवान हितां जी ॾाढी पॉपूलर वांगी आहे हूअ मैंदे मां पकवान ठहंदा आहिनि ऐं चणनि जी दाल हूंदी आहे उन जो उपयोगु थींदो आहे त उहो बि ॾाढो हिते प्रख्यात आहे उन सां गॾु तरियल मिर्च खाइण में ईंदा आहिनि ऐं उन सां गॾु बि सलाड खाइण में ईंदो आहे गजरुनि जो उहो बि हिते ॾाढो प्रख्यात आहे ऐं ॾाढो हलंदो आहे ॿी तव्हांजी प्रख्यात शइ मूंगफली उन जी ॾाढी मिठायूं ठहंदी आहिनि उन जी ॾाढी वांगनिगियूं ठहंदी आइन उन जी लाई ठहंदी आहे उहा बि हिते ॾाढी प्रख्यात आहिनि ऐं हिते ॾाढी हलंदियूं आहिनि ऐं हीअं असांजे जूनागढ़ जी दाल पकवान आहे ऐं पकौड़ा आहिनि गाठिया आहिनि या मूंगफलीअ जी लाई थींदी आहे उहा हितां जो ॾाढो प्रख्यात आहे ऐं ॿियो हिकु थींदो आहे रोटला ॿाजरे जा रोटला बि हिते ॾाढा प्रख्यात आहिनि हिननि रोटलनि सां गॾु वांङणु जो भरथो थींदो आहे उहो खाइण में ईंदो आहे ख़ासि करे थधि जी सीजन में हो ॾाढो हिते हलंदो आहे ऐं हितां जा माण्हू उहो ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि थधि जे टाइम में समय में उहो खाइण जे लाइ त हितां अहिड़ी घणी वांगियूं आहिनि जेके असांजे जूनागढ़ ज़िले में पॉपूलर आहिनि प्रख्यात आहिनि ऐं उन्हनि जी पहचान आहे उन वांगियुनि सां असांजे शहर जी अहिड़ी घणी शयूं आहिनि ठीकु आहे